جب ہمارے یہاں کوئی مہمان آنے والا ہوتا ہے تو اکثر میں بریانی بنا لیتی ہوں اور اُس کے ساتھ رائیتہ بنا لیتی ہوں بریانی جو مہمان جیسا جیسے جو چکن کھا لیتا ہے تو چکن کی بنا لیتی ہوں اُنہیں تو مٹن یا بیف کی جو مہمان آنے والا ہو اُس کے پسند کے حساب سے میں کوئی بھی گوشت کی بریانی بنا لیتی ہوں کیوں کہ میں بریانی اچھی بناتی ہوں ایسے کبھی کچھ پارٹی وغیرہ ہوتی ہے جیسے بچوں کی برتھ ڈے پارٹی وغیرہ ہوتی ہے تو کیک تو باہر سے آ جاتا ہے تو میں ایسے اُس میں بھی بریانی بنا لیتی ہوں اور بچوں کے لیے کچھ چپس وغیرہ بنا دیتی ہوں عام دنوں میں ایسے سب مجھے میرے مجھے بومبل اور جھینگے کی چٹنی بہت اچھی بنا بنانی آتی ہے تو عام دِنوں میں سبھی مجھ سے سوکھے بومل اور سوکھے جھینگے کی چٹنی بنانے کے لیے بولتے ہیں میں لال مرچی اور ہری مرچی میں دونوں چٹنیاں بناتی ہوں جس کو جیسی پسند ہے دونوں کی چٹنی میں بہت اچھی بناتی ہوں